कपिड़ा कीअं धोअंदा आहियूं कपिड़ा असां ईंअ धोअंदा आहियूं कलाकु खणु पुसाए करे रखंदा आहियूं कलाक खां पोइ ब्रिश हणंदा आहियूं जीअं मिटी ॻड़ी वञे वरी पोइ सोंटी कपड़नि खे हणंदा आहियूं सोंटीअ खां पोइ निपूरे ॿिनि टिनि पाणीन में रखंदा आहियूं पोइ सुकाइणु उन्हारे में सुकाईंदा आहियूं उस में जीअं जल्दी कलर न फिटे ईंअ लाहे करे रखंदा आहियूं ऐं सियारे में चङी देरि उस ते सुकाईंदा आहियूं उहे ॾुख्या लटा सुकंदा आहिनि चौमासे में मींहं जे करे मिशीन में सुकाईंदा आहियूं पोइ अंदरि नोरिन ते टंगे सुकाए रखंदा आहियूं ऐं पाणीअ जे वापरसि नलको थोरो खोलींदा आहियूं जीअं पाणी थोरो खपे